जय झूलेलाल मां ओला ऑटो करायो हुओ हुन में वेठी हुअमि थोरो अॻियां वियमि त रस्ते जा कम चालू हुआ मां ड्राइवर खां पुछियो त घणी देर लॻंदी मूंखे हुते पहुचण में ऐं मूंखे हुते ज़रूरी पहुचणो आहे न त तूं ॿिए रस्ते खां वठी हल